सिंधी भाषा खे अॼुकल्ह जा घर में ॿार हिंदी ऐं अंग्रेजी जी पढ़ाई स्कूल में कनि था पिया उहेई घर में ॻाल्हाइण ई कोशिशि कनि था मना पंहिंजे सिंधी भाषा भई लंबे गाड़े ते ॿारनि खे मग़जु में न वेंदी इन करे पंहिंजे घर में बि महत्व पंहिंजी मात्र भाषा सिंधी भाषा जो भई ॻाल्हाइण घुरिजे आउती पे ॾींअं खे बि पंहिंजो वारसो पंहिंजो सिंधी भाषा अमर रहे ऐं पंहिंजो नालो अॻिते वधंदो रहे